हमारे घरे दो गाय हैं उन एक माह का बच्चा दिए हैं बच्चा दिए हैं तो उसको समय समय से दूध पिलाना चाहता है उसको ठंढा में ओढ़ाना चाहता है गर्मी में ओको ठंढा में बाह्नना चाहता है अच्छे से उसको ऊ सुई ऊई लगती है बुलाकर डाक्टर को सुई लगवाना पड़ता है उसको टाइम से दूध पिलाना परता है और दूध दुहाती है गाय लगती है तो घरे के बाल बच्चा सभी खाते हैं अच्छी पेवर दूध था बछड़े भी अच्छे हैं गाय भी अच्छे हैं उसको तो बहुत देखना पड़ता है उसको अनाज भी खिलाना पड़ता है उसको धोना पड़ता है धो धाकर साफ रखना चाहिए उसी में भाई घर का आदमी लगा रहता है चारा खिलाना है गोबर भी भीगना है तो गाय जो रखेगा भैंस भी रखेगा उसका सेवा तो करना ही पड़ेगा न सेवा ही कर कर रहे हैं सब घरे का आदमी अपना करते हैं खाते हैं खिलाते हैं गाय को बछड़े को धो देते हैं ऊ खेलता है कूदता है अच्छा तरह से उसका देखभाल करना चाहती है होता है घरे का आदमी भी कर रहे हैं सब यही काम तो हो रहा है अब अच्छा से रहते हैं बच्चे और गाय